میرا پسندیدہ شو ایک ڈرامہ سیریل ہے جیسے ہم سفر یا میرے پاس تم ہو مجھے ایسے ڈرامے اس لیے پسند ہیں کیونکہ ان کی کہانیاں دلچسپ ہوتی ہیں اور انسان جذبات کو بہت خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے جب کوئی ڈرامہ سچائی کی قریب ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے یہ ڈرامہ صرف تعریف نہیں دیتے بلکہ زندگی کی مشکل لمحوں کو سمجھانے میں بھی مدد کرتے ہیں ہم سفر کی کہانی اشر و خضر کے گرد گھومتی ہے جس میں محبت بے وفائی اور بھروسے جیسے جذبات بڑی خوبصورت طریقے سے دکھائے گئے ہیں اس ڈرامے کی ایکٹنگ بیک گراؤنڈ میوزک اور ڈائلاگس اتنے اثر رکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے دل چھو لیتے ہیں یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک جذبات بھرا سفر تھا جو ہر سین کے ساتھ گہرا ہوتا گیا اگر ریاٹلی ریالٹی شو کی بات کی جائے تو مجھے پاکستان آئیڈل یا وائس آف پاکستان جیسی میوزک ریالٹی شو بھی پسند ہیں ان شو میں نئے ٹیلنس کو ابھارا ابھرتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یہ صرف کمپٹیشن یہ صرف کمپٹیشن نہیں ہوتے بلکہ ایک پلیٹفارم ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنے سپنے پورے کرتے ہیں